ہلو ہاں جی میری بات یہ جو ہمارے محلے کی درجنے اس سے ہو رہی ہے جی جی در اصل جی جی در اصل میں نے دو ہفتے پہلے اپنے جو بچے کی یونیفارم آپ کے پاس چھوڑی تھی آپ نے کہا تھا کہ دو ہفتوں میں تیار ہو جائے گی اس ریسپٹ بھی میرے پاس موجود ہے اگر آپ کہو تو میں آپ کو واٹس ایپ بھی کرسکتا ہوں کیا وہ وردی تیار ہوئی اس کو اسکول میں بہت تنگ کرتے ہیں

جی

تو آپ نے جو وہ ناپ وغیرہ لیا تھا وہ اسی حساب سے آپ نے تیار کی ہے وردی جی جی ہاں جی جی جی ٹھیک ہے مگر مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی آفس میں ہوں میں تو ابھی نہیں آسکوں گا جی جی اچھا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں گھر فون کرکے کسی کو بھیجتا ہوں آپ کے پاس تو آپ پھر بعد میں انہیں کے ہاتھ میں وردی دیدیں گی جی جی ہم بعد میں اپنی اہلیہ محترمہ کو بھیجتے ہیں آپ تو ان سے واقف ہیں ان کو جانتی ہیں آپ تو تو میں انہیں کے ہاتھ پیسے بھی بھجوا دیتا ہوں جی جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ اوکے